हा पप्पा जय झूलेलाल ॿाहिरि आहे ॿाहिरि आहे ॿाहिरि आहे मां मूंखे अधु कलाकु थींदो दोस्तनि सां गॾु आआहियांहा दोस्तनि सां गॾु आहियां छाजो प्रो कॾहिं कॾहिं कॾहिं कॾहिं जो प्लैन आहे पर मां चवां थो लोनावला हलूं लोनावला पासे बि आहे लोनावला अच्छा तव्हां होटल ॾिठी अथव मु मुंहिंजे दोस्त आहे हुते उन जी होटल आहे हुते खाधो वाधो हा

खाधो वाधो बि चई छॾा खाधो वाधो बि चई छॾा

कार कार चई छॾा हलंदी हा भेण खे चयो अथव नंढी की बड़ी गाॾी नंढी की वॾी अच्छा मां दोस्त खां पुछा पियो इनोवा इनोवा सेवन सीटर दोस्त दोस्त खां पुछा थो मां ऐं घणा पैसो तो चए मां तव्हांखे ॿुधाए थो ऐं मां ऑफिस ऑफिस में बि छुटी वठां थो ठीकु आहे सुठे सुठे नमूस नमूने छा मां अचा थो अधु कलाक में जय झूलेलाल